کتابوں کے علاوہ میں دو چیزیں خصوصاً پڑھتا ہوں سب سے پہلے اخبار ہندوستان ٹائمز اور ٹائمز آف انڈیا کا پڑھتا ہوں جس سے مجھے دیش اور دنیا میں گھٹنے والی گھٹناؤں کے بارے میں پتا چلتا ہے فائنانس اور اکنامی کے لیے میں لائیومنٹ کا اخبار پڑھتا ہوں جس سے مجھے ارتھ ویوستھا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل ہوتی ہے ادب اور لغت کی جانکاری کے لیے میں ریختہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ریختہ کو پڑھتا ہوں جس سے مجھے شاعری اور نثر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل ہوتی ہے